हलो तव्हां विनू भाउ था ॻाल्हायो कशमीआंच कॉलेज जी केंटीन मां तव्हां खां मांखे हिक कंप्लेन हुई उहो पहिरों आहे तव्हां जेकी पहिरूं चांहि असां चारि ग्रुपनि जो दोस्त हूंदो होसि तव्हां खां हिकिड़ा असां चांहि ऐं कॉफ़ी पीअंदा हुआसीं तव्हां कॉफ़ी पीअंदासीं असां चारि दोस्त त पहिरूं सुठी लॻंदी हाणे तव्हांजी जेकी कॉफ़ी और चांहि तमामु हाणे सुठी अथव ई न खीर बि हेॾो सुठो कानेव तव्हां हिनि जो खीर बि लॻे थो सुठो कान सुठो न वठी ईंदा आहियो तव्हां न त तव्हां असांजा छह सुबुह जेका साइंस वारा ॿार ईंदा आहिनि तव्हां हुन लाइ बि कुझु नमकीन या बिस्कुट बि न रखंदा आहियो इअं ई चांहि कॉफ़ी ॾींदा आहियो तव्हांखे रखिणो खपेव हीअं उहो त ठीकु आहे जेका हा सुबुह वारा साइंस वारा ॿार ईंदा तव्हां हिन लाइ बि कुझु न रखंदा आहियो इहे चांहि बिस्कुट नमकीन ॾाढा हूंदा आहिनि पर रखंदा ई कान्हनि तव्हांखे रखिणो हा तव्हांखे रखिणो खपे आहे न उहो हाणे रखिजो हाणे जी ऐं सुठा सुठा तव्हांखे बिस्कुट ऐं नमकीन रखिणा खपनि तव्हां उहो बि कुझु रखंदा ई कान हुन में बि हा त उहो और खीर बि तव्हां पहिरूं असां मिलंदा असां दोस्त पीअंदासीं त उहो रखंदा ई न हूंदा हुआ तव्हां खीर बि हितांजो सुठो न हूंदो अथव तव्हांखे रखिणो खपेव खीर सुठो उहा ॿा ॿारनि जी बि ॻाल्हि आहे तॾहिं थो चयांव तव्हांखे तव्हांखे रखिणो खपेव खीर हां अगली बार कॾहिं ॿार वार अचनि त तव्हांखे एतिरी सुविधा आहे अॼु जेको सभु कुझु रखिणो खपेव हाणे अॼु खां पोइ तव्हां सुठा नमकीन ऐं इहो उहो सभु रखंदा कयो खीर बि तव्हां सुठो आणो कॉफ़ी चांहि सभु तव्हां सुठी ठाहियो हाणे तव्हां खीर बि ॾिसी करे ॾिसिजो की पाणी हाणे खीर में पाणी मिक्स करनि सुठो खीर वठो त हा उहो तव्हांखे त उहो खीर वारा ॾेई वेंदा अथव तव्हांखे थोरी न पतो पवंदुव अच्छा तव्हां लॻ लॻंदो त काने तव्हांजो खीर चांहि पहिरूं चांहि जेकी कॉफ़ी सुठी ठहंदी हुयव उअं सुठी न थी ठहेव हाणे तव्हांजो लॻभॻि खीर सां ई पतो पेईजी वेंदो खीर ई सही काने जंहिं में उहो विझंदो आहे चांहि ऐं कॉफ़ीअ में फ्रेश की तव्हांखे फ्रेश खीर रखिणो खपे तव्हां उहो बि न रखंदा आहियो उहा चेक करे वठंदा कयोसि न खीर वारे खां पहिरूं अगरि ध्यानु ॾियो हा अॼु इअं थिए ई न हा न तव्हांखे ॾिसणो खपेव न तव्हां वठण अचो वा न तव्हां ई वठण वेंदा कयो वा न खीर हा ठीकु आहे अंक हा हाणे विनू भैया तव्हां अॻिते हली विनू भैया तव्हां अॻिते हली खां हाणे ध्यानु रखो हिन सभिनी शयुनि जो की असांखे फ्रेश खीर खपे ऐं सभु कुझु सुठो बिस्कुट खपनि सभु कुझु नमकीन वमकीन सभु कुझु सुठो खपे ठीकु आहे ठीकु आहे